भारतारि राजखान्थि आरो राजखान्थियारि फोरनि सोमोन्दै आं मोजाङानो सानो बिसोरो मोजां खामानि मावलांगासिनो दङ जेरै फरायसाफोरनि फरायनायनि फारसे जाय फरायसाया मोजां पार्सेन्टटेसजों उथ्रिसार जानो हायो बिसिनो बोसोरफ्रामबो बान्था होयो आरो माखासे रुल्स एण्ड रिगुलेसन गोदान गोदान खालामो जे गासिबो मोजाङानो आरो भारतखौ सुबुं खुंथाइ महरै आं बेखौनो मोजां मोनो जे भारतनि सुबुंफ्रा गावजों गाव मदद खालामलायो हेफाजाब होलायो आरो भारतनि सुबुंफोरनि बादैनो आं बे बुस्टुखौ मोजां मोना जे माखासे सुबुंफ्रा गावजों गाव नायनो हालाया गावजों गाव एना एनि जायो आरो आंनि मोजां मोनसिन्नाय राजखान्थियारि दैदेनगिरिया नरेन्द्र मडि आं बेखौ मोजां मोनो बिथाङा जेब्लानिफ्राय प्राइम मिनिस्टार जादों अब्लानिफ्रायनो मोजां खामानि मावलांगासिनो दङ बिथांनि खामानिफोरा बिराथ बाखनायजाथाव आरो आं बिथांखौ

दा बायदियाव लोगो मोनोब्ला आं बेखौल' सोंगोन जे बे खामानि मावनायफोरनि डेडिकेसन मटिभेसन बेफोरखौ बिथाङा मारै मावलाङो मारै सुबुंफोरनि बादै सानो आं बेखौनो सोंगोन